जी हमें लगता है कि लॉकडाउन में मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करने लगे हैं ज़्यादा करने लगे हैं आनलाईन स्कूली शिक्षा घर से काम करने का करने लगे हैं जिससे हमें बहुत ही सुविधा मिली है मोबाइल से हम घर बैठे बैठे लोकडाउन में बाहर जाना तो सही सही नहीं था कोरोना वायरस इतना फैला हुआ था कि हम बाहर से निकलने की हिम्मत ही नहीं थी जिससे हम लोग बहुत परेशानी से गुज़रे इससे बहुत ही नुक़सान भी हुआ बहुत लोग मारे भी गए बहुत लोग ठीक भी हो गए लेकिन ज़्यादातर लोग मारे गए बहुत से लोगों का घर उजड़ गया बहुत से लोगों के दिक़्क़तें आई कितने लोग भूके प्यासे रह गए कितने ए कितने लोग एक ही जगह पर रह रहकर परेशान हो गए तो इससे मोबाइल फोन या लैपटॉप मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा क्योंकि अब एक ही रूम में रहेंगे तो कुछ क्या करेंगे कुछ मनोरंजन के लिए कुछ था नहीं एक मोबाइल या लैपटॉप के उसके अनुसार कुछ भी नहीं हम लोग मोबाइल में मूवी देख लेते थे पढ़ाई मूवी देख लेते थे गेम खेल लेते थे पढ़ाई भी कर लेते थे मतलब जो चाहे मोबाइल या लैपटॉप पर कर सकते थे वही एक हमारे पास साधन था जिससे हम कुछ भी कर सकते थे खाना ऑनलाइन मंगा सकते थे खाना मंगा सकते थे उसके बाद कुछ भी चीज़ें हों जिससे मनोरंजन की चीज़ें हो वे भी देख सकते थे और बच्चे जो हैं पढ़ाई भी इस्कूल इस्कूल तो भुलाना ही रहता था इस्कूल में भी लोकडाउन लगा हुआ था इस्कूल बच्चे इस्कूल जा नहीं रहे थे तो सरकार ने इस्कू इस्कूल ना जाने से ऑनलाइन क्लास चलाने का यह फैसला लिया है जिससे जो है टीचर लोग अपने घर से बच्चों को अपने अपने घर पर रहने की सिक उ उपयोग सि रहकर पढ़ाई करने का मौक़ा मिला जिससे ओनलाइन क्लासें चलाई गईं ओनलाइन कलास में भी समय समय से पढ़ाई होती थी समय समय पर खाना होता था ओनलाइन कलास बहुत अच्छा लगती थी और जैसे घर से काम ऊन वर्क फ्रॉम होम जो है घर से काम करना भी आसान हो गया अब कोई भी ओनलाइन काम हो मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे कर सकते हैं कोई भी काम ओनलाइन कर सकते हैं कोई भी काम भी कर सकते हैं और उससे हमें ऑफिस या ऑफिस या कारख़ाने में जाने की ज़रूरत नहीं है जैसे उ वहाँ बैठ करते थे कहीं पर भी रहकर कर सकते हैं मोबाइल का उपयोग इतना अच्छा है कि हम कहीं भी रह के कहीं भी किसी भी समय किसी भी किसी भी समय कोई भी काम कितना भी काम एक साथ कर सकते हैं जिससे हमें बहुत सुविधा मिली है लोकडाउन से तो हमें बहुत नुक़सान हुआ ही लेकिन यह है जो है ऑनलाइन शिक्षा है ओनलाइन गाँव घर के काम को करने का भी अच्छा ख़ासा ज्ञान हुआ जिसे यह ख़ूब प्रचलन में आया है यह सबको अच्छा भी लगता है ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है लेकिन हाँ कुछ लोग इसका ग़लत उपयोग करते हैं जैसे कि कुछ लोग भी कि कुछ लोग ख़राब दिशा में चले जाते हैं ग़लत दिशा में चले जाते हैं तो हमें ऐसा रखना है कि अच्छे का अच्छा काम करें अच्छी चीज़ों पर बोलें और अच्छी चीज़ों से वास्ता रखें गन बुरी चीज़ों पर बुराई पर ध्यान न दें तभी हम लोग इससे सक्सेस हैं अन्यतः हम लोग इससे भी बहुत दिक़्क़त में आ जाएंगे बहुत परेशानी है यह बहुत यह मुबाइल लैपटॉप बहुत अच्छी भी है बहुत ख़राब भी है हम इसे जिस वे में लेकर जाएंगे वह उसी उस ही तरफ से हमें रिजल्ट देगा इससे हमें बहुत तकलीफ भी होती है बहुत अच्छे अ अच्छा भी लगता है हम तो हमारी याद हमारा हमारी सलाह यह है कि मुबाइल और लैपटॉप का उपयोग इस्तेमाल करें लेकिन अपने काम से करें काम करने के बाद फालतू काम करने के लिए इसका उपयोग ना करें हमारी आपसे यही गुज़ारिश है